गोंयांतली एक फामाद खाद्य पदार्थ डीश म्हणल्यारूच खतखतें हें खास करून जेन्ना चवथीक बी करतात घरा कडेन खतखतें म्हळ्यार एक तर शब्दाचो अर्थूच जो आसा खतखतें म्हळ्यार खुबशें मीक्स सगळे पदार्थ तातूंत भितर केळीं मको सांगो कणगां कारांदे सुरिंग दुदी आनी त्या भायर खुबश्यो भाज्यो ज्यो आसात त्यो आमी घालतात आनी ते मेळून सगळे आयटम मेळून एक प्रकारे आमी खतखतें तातूंत भितर करतात त्याच खातीर ताचें नांव खतखतें अशें दिल्लें आसा त्या डिशाचें नांव ते भायर एक आमचें पदार्थ आसा तो तो म्हणल्यार हुमण हुमण म्हळ्यार एक तर नाॅन वेज आसता चडशें तातूंत सुंगटांचें हुमण तरेकवार नुस्त्याचें हुमण बांगड्याचें हुमण अशें कांय पदार्थ आमचे जे शीता बरोबर कालोवपाक करतात तशेंच गोंयचें एक फामाद पदार्थ म्हळ्यार रोस ओमलेट तातूंत एक तर अंड्याची ओमलेट आसता आनी ती ओमलेट जी आसा ती चिकन ग्रेवींत खास करून बुडयतात चिकन ग्रेवी म्हळ्यार तातून कांय चिकनाचे पिसूय आसता आनी ती बुडोवन ते पावा बरोबर खातात ही रस ओमलेट ही गोंयची फामाद डीश आसा त्या भायर तर आमी उत्तर भारतांत पळयलें जाल्यार सामोसा हो आमचो फामाद खाद्य पदार्थ आसा सामोसान भितर चडशी बटाट आनी बरोबर चणें आनी ती भाजी ती करतात आनी बरोबर सांसवाचें फोण्णूय मारिल्लें आसता आनी सामोसाचें आवटर लेयर तें आसता तें चडशे मैद्या पीठ वा गंवा पिठाचें करतात आनी तो सामोसा बरो त्रिकोणी आकारान तो तेलांत तळून घेतात आनी असो प्रकारे आमचो सामोसा जाता गोंयांत तेची एक दुसरी वेरायटी पळोवपाक मेळटा तो म्हळ्यार मश्रुम सामोसा सामोसाच्या भाज्जेन भितरूच बटाटाच्या बरोबरूच मश्रूम घालतात खास करून गोंयचे मश्रुम किंवा आर्टिफिशल मश्रुम गोंयांत करतात तेंयीय तातूंत भितर घालतात आनी एकदां आमी पळयल्लें एकदां एका खंयच्या तरी फंक्शनाक तांणी ब्रोकोल्ली सुद्दां घाल्ली सामोसाचे भाज्जेंत भितर ब्रोकोल्लीचे सामोसा तयार केल्ले आनी तेच बरोबर चिकन सामोसाय गोंयांत करतात म्हणल्यार बटाटाच्या बदला थोडें चिकनूय घातलेलें आसता आनी थोडे कडेन पनीर सामोसा पनीर घालून सुद्दां करतात अशें तरेकवार सामोसा आमकां एकाच प्रकारचे पळोवपोक मेळटात तसोच जो पॅटीस आसा आमचो पॅटीस म्हळ्यार एक खावपाचोच पदार्थ सामोसा बशेंनूच आसता पूण रेक्टेंगूलर आसता तातूंत भितरूय वेज पॅटीस आसता तसो अंड्याचो पॅटीस आसता अंडे घालुनूय जो आसता पॅटीस केलो वता आनी त्याच बरोबर चिकन पॅटीसूय आसता आनी त्याच बरोबर पनीर पॅटीसूय आसता तशेंच आमचें एक आसा गोंयचो पाव जो आसा पुर्तुगीजांनी हाडिल्लो तो गोंयात करतात तो गोंयचो पाव मागीर मुंबयूय पावला तातूंत पाव भाजी बरोबर आनी वडा पाव जो आसा तातूंत भितर तो पाव वापरतात तो पाव शब्द आमचो आनी तो पाव हो पदार्थ जो आसा तो आमचो गोंयच्यानूच थंय पाविल्लो आसा आनी तेच बरोबर बाॅम्बे पाव भाजीय बी आमी पळयतात तातूंत भितर पावाचो जो आसा वापर करतात तेच प्रकारे गोंयान मणगणें एक पदार्थ करतात तातूंत भितर गोड बी घालतात आनी एक रुचकर असो पदार्थ गोड पदार्थ आमी करतात आनी बाकिचे जर पळयलें नाॅर्थ इंडियन डिशीश भितर पनीर हो आसा आयटम जो सगळेंच कडेन चडसो वापरतात कांयी वेगन लोग जे आसात ते पनीर खायनात ताचे बदलो टोफू खातात म्हळ्यार सोयाबीनाचो जो पनीर टायप सो क्यूब केल्लो आसता तो खातात आनी पनीराचे खुबशे डिश आमकां पळोवपाक मेळटा जे ग्रेवींत आसता किंवा ड्राय पदार्श आसता तातून बी गोंयातलें जर कांय पदार्थ पळयले मोमोस आसता मागीर त्याच प्रमाणे डाॅनट आनी हे स्वीट कांयी पदार्थ आतां गोंयान आयिल्ले आसात